आमचे कोंकणी भास ही एक गिरेस्त भास म्हण वळखतात आमच्या कोंकणीन भाशेन आमी सदां उलयतनात नमस्कार देव बरें करूं कितें खबर हांव बरो हांव बरें आसा देव बरें करूं म्हाका माफ करा चाय जाली पयशे नाका फाल्यां मेळुया आमी वता भावा कितें चलला फाल्यां मेळुया असली आमी उलयत उलयतना असली आमी वापरतात